फश्ट प्रोडक्ट तो हम अपना लेपटॉप ही खरीदे थे जो है कम्पनी लेनोवो कम्पनी का है तो पहले तो खोले थे तो पहले तो हम डाउट में यही सोचे थे कि क्योंकि खरीद रहे हैं तो अच्छा होगा कि नहीं होगा लेकिन जब हम जब हमारी घर पर वो ऑडर आ गया और हम उसे खोले तो देखे तो कहे कि अरे तो लाज़ लाश्ट में ये बहुत ही सुंदर है मतलब डिज़ाइन वगैरह तो ऐसे तो फोटो वगैरह में देखे थे तो उतना अच्छा नहीं दिख रहा था लेकिन जब सामने से दिखे तो हमको लगा कि नहीं नहीं ये तो बहुत ही सुंदर है इस फिर उसके बाद ये बात आई कि उसकी रनिंग क्वालटी पर चलाने पर तो उसको चलाए जब चलाए हम तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि ऐप्पल से तो कहीं वह सस्ता तो वो मतलब मैकबुक से तो कहीं लोनोने काम करेगा फिर बाद में अच्छा ही चलने लगा और यह होने लगा तो चलाते थे तो वो ये मतलब यह है कहीं न कहीं यह मतलब जो एक इश्टुडेन्ट लाइफ में होता है कि ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज़ है लैपटॉप वगैरह या फोन वगैरह है सही रहता है इसी लेपटॉप से हम अपना पढ़ाई भी कर सकते हैं फॉम वगैरह फिल अप भी कर सकते हैं इससे डेटा वगैरह सब चीज बना सकते हैं फाइल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं अपना सब चीज हो जाता है जैसे मतलब एक फ़ोन की व्यवस्था भी मिल जाती है एक बड़े इस्क्रीन पर वर्क करने का भी एक्सपीरिएन्स हो जाता है तो लेपटॉप है कि लेपटॉप एक ऐसा सिश्टम हो गया है कि छोटा सा भी होता है कैरी करने में भी कोई दिक्कत नही है बैग में रख लो अपना कहीं पर भी सेटअप करके अपना ऑफ़िस बना सकते हो इसे ये है कि हम कहीं पर भी अपना ऑफ़िस बना कर अपना वर्क कर सकते हैं क्योंकि पहले के ज़माने में होता था कि बड़े बड़े शिश्टम रहते थे तो बड़े बड़े लेपटॉप कंप्यूटर वगैरह डेस्कटॉप वगैरह पर बैठाए जाते थे सिश्टम तो वो छोटा करके लेपटॉप वगैरह हो गया है कि कहीं पर भी अपना मतलब इक ट्रैवलिंग कर रहे हैं वहाँ शे वहाँ तक तो जाते जाते भी अपना वर्क कर लेंगे उससे और ये टैबलेट मतलब जो लेपटॉप हम बता रहे हैं अपना है कि वह बहुत ही अच्छा है उससे मतलब हर वर्क हो जा रहा है आफिस का और कहीं पर भी हम बैठ कर कर सकते हैं घर पर कहीं पर जाते वक्त वेहिकल पर बैठ कर अपना सब चीज़ हैंडल कर सकते हैं उसे हम मोनीटराइज़ कर सकते हैं अपना वर्क वगैरह और पढ़ाई पढ़ाई लेवल पर हैं तो पढ़ाई लिखाई उससे कर सकते हैं गूगल वगैरह पर देख सकते हैं सब चीज़ फ़ाइल्स वगैरह इश्टोर करके रख सकते हैं फ़ोटो वगैरह सब चीज़ अच्छे से क्लिप वगैरह उसमें अपना फ़ोल्डर बना कर रख सकते हैं बहुत ही अच्छा है अच्छा मैं तो कहूँगा कि एक वर्किंग हाँ वर्किंग मेन के लिए है लेपटॉप रखना ज़रूरी है और रखना भी चाहिए कहीं न कहीं ये योगदान मतलब अच्छा है लाइफ़ में कहीं न कहीं इसका अच्छा यूज़ होता है बढ़िया है और ठीक ठाक भी है तो और मुझे तो अच्छा लगा था मेरा फ़स्ट प्रोडक्ट यही था कि मैं लेपटॉप ले रहा हूँ लेनोवो कंपनी का थोड़ा महंगा तो कोश्टली पड़ा था लेकिन बाद में ऐसा लगा कि नहीं पैसा मैं अच्छी जगह पर यूज़ किया हूँ तो सही था फिर उसको इस्टाटिंग में तो सब बोले थे कि क्यों ले रहे हो नहीं लेना चाहिए फ़ोन से ही काम चला लो लेकिन जब बाद में मैंने सब इसकी खूबी के बारे में बताया तो सब बोले कि हाँ सही है अच्छा है